میں نے فلمیں دیکھنے کے لئے جو ہے وہ میں استعمال ہی نیٹفلکس اور امیزون ٹی وی کا کرتی ہوں کیونکہ اُس میں جو فلمیں دیکھنی ہے وہ بہت آسان ہے ہم اپنی پسند کی فلم سرچ کر کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے کہ ٹی وی سیریز ہو کچھ بھی ہو ہم اُس پہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں اُس پر مہیّا ہوتی ہیں اُس کے برعکس جو ٹی وی کیبل ہے اُس پر جو ہے وہ چُنندہ فلمیں ہی آتی ہیں جو جو ٹی وی پہ آتی ہیں اُس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی پسندیدہ فلم کو سرچ کر کے یا کسی بھی شو کو سرچ کر کے دیکھ سکے